हा जी हा आरती थी ॻाल्हायां हा ॿुधायो तव्हां छाजे लाइ फ़ोन कई आहे चारि पंज ॾींहं एॾा छो एॾा ॾींहं छाजे लाइ शादी हलनि हूं हा त पोइ तांखे रज़ा त ॾींदसि पर तव्हांखे लेखित मूंखे चिठी या ईअं कझु ॾियणो पवंदव ऐं ॿियो त इनखे जेको होमवर्क ॾींदासीं जेको लेसन ॾींदासीं उहो तव्हांखे पूरो कराइणो पवंदव हा हूअ त असां करे छॾिंदासीं पर तव्हां अने एॾा ॾींहं ॾे ॾियूं था रज़ा त पोइ एॾनि ॾींहंनि जो ॿियो बि थींदो न पढ़ाई जेका रुकजेसि थी हूअ उनखे कराइणी तव्हांखे ई थोरो घरु पवंदव हा हा ठीकु आहे त पोइ हलो भले तव्हांखे इहो ॾियूं था लेसन ॾींदासीं पर सॼो घरो करे थी करे अचे ठीकु आहे ऐं ईअंई आहे पंज छह ॾींहं त हूअं थी त इलाही था वञनि पर हाणे तव्हां वठो था त रज़ा हाणे लेखित चिठी ॾिजो त पोइ वांदो कोन्हे ऐं चओ था भई लेसन बि पूरो कराईंदसीं त पोइ ठीकु आहे ॿियो छा न त एॾा ॾींहं ॾींदा त कोन्ह आहियूं हा पर चारि ॾींहंनि में बि इलाही असांजो हलाईंदा आहियूं पढ़ाई जो त इहो बि ॿार जो रुकजंदो न त तव्हां इनजी पढ़ाई त बिगड़ंदी न त तव्हां वरी चओ था त भई हीअ कराईंदासीं त पोइ ठीकु आहे असां बि पर लेखित ॾियणो जो पवंदव लेखित चिठी त ॾियणी पवंदव तव्हांखे ठीकु आहे हा भले हलो हा इन चिठी सवेल जो मोकिले छॾिजो त असां बि वरी चवणो हुजे नी चिठी आयल आहे भई रज़ा ॾियणी आहे ठीकु हा थी सघे एतिरो सवेल अची वञिजो पर खोटा ॾींहं बिगाड़जो न वधीक वरितो न बिगाड़जो छोके इनजी पढ़ाई हाणे वरी वॾे दर्जे में आहे त पोइ पढ़ाई वधीक बिगड़े थी न ठीकु आहे हलो ओके पर पर लेखित चिठी मोकिले छॾिजो